وعلیکم السلام سپورٹ سے بات ہو رہی ہے میں بول رہا ہوں میں بھی سپورٹ سے ہوں گڈ مور مجھے مارکیٹ کے بارے بارے میں بتائیے ہاں اچھی طرح سے جانکاری دیجیے وہاں کون کون کھلاڑی ہے اور وہاں کھلاڑی کا نام بتاؤ جو اچھا کھیلتا ہے بولر کا بھی نام بتاؤ کون بولر ہے اور کون کیپر ہے اس کا بھی نمر وہاں مشہور وہاں مشہور اسٹیڈیم میں کیا ہے ان شاء اللہ وہاں کا مشہور چیز کیا ہے وہاں کا مشہور کھلاڑی کون ہے